हमरा सबसे जे भोजनक प्रकार छै सूखा दालि रोटी दूध रोटी सब्जी सलाद ई नीक लगैत अछि एकरा हमसब अपना घर पर खेनाइ पसन्द करैत छी कहीँ होटलमे स्पाइसी खाना नहि खायल जाय तैँ सूखा सूखी खाना जेकि पाचन शक्तिके सेहो बढ़बैत छै गरिष्ठ सेहो नहि होइत छै तैंँ दूध रोटी दालि सलाद आओर हरा सब्जी अगर सम्भव होय तऽ जे हमरा नीक लगैया ओ लोगोके हमसब प्रेफर करैत छी आग्रह करैत छी जे इएह सादा सादी खाइ आओर स्पाइसी खाना जे तेलीय खाना छै ताहि से बची आओर अगर भोजन करी तऽ अपना घर से किछु खाके निकली आ फेरो जे आबी तऽ घर पर ही खाइ इएह उपयुक्त छै आओर उचित छै